सुरू शुरू में हमें डांस अच्छा नहीं लगता था हमें डांस आता भी नहीं था सब लोग डांस करता था तो हमें देख के बहुत इच्छा करता था कि हम भी डांस करें हमें भी डांस आता पर हमें आता ही नहीं था तो क्या करें पर फिर हम भी देख देख कर थोड़ा थोड़ा घर पर ही अपना ट्राई किए सीखे थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किए तो हमें भी आना शुरू हो गया जब आना शुरू हो गया तो अब मैं अच्छे से डांस कर लेती हूँ अब मुझे अच्छे से डांस आता है कोई भी गाना हो हिन्दी हो या भोजपुरी हो या हड़ियाणा का जो सपना चौधरी का वो डांस हो वो सब भी गाना हम देख देख कर उस पर डांस सीख जाते हैं डांस करते भी हैं अब हमें अच्छे से डांस आता है डांस करने से थकान भी दूर होती है मूड भी फ्रेस होता है अच्छा लगता है डांस करना और डांस करने से वेट भी कम होता है हम तो ज़्यादातर अपना वेट हम डांस करके ही कम किए हैं क्योंकि बच्चे होने के बाद मेरा वेट ज़्यादा हो गया था समझ में नही आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे इस वजह से हम यही कोशिश किए अपनाई भी कि हम एक घंटा डेली डांस करेंगे हम अपना फ़ोन में ही गाना चला के कोई भी गाना हो हिन्दी हो या भोजपुरी हो हम गाना चला लेते हैं और उसी से हम वेट करते हैं डेली का एक एक घंटा साथ में बच्चे भी मेरे डांस करते हैं बच्चों को भी अच्छा लगता है डांस करना न आए तो भी थोड़ा थोड़ा वो भी सीखने की कोशिश करते हैं सीख ही जाएंगे हमारे साथ ही वो भी डांस करते हैं इस्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे आते हैं जब घर तो खाना ओना खिलाने के बाद मैं एक घंटा गाना ओस चलाती हूँ बच्चे भी डांस करते मैं भी डांस करती हूँ मुझे डांस करने से डांस करने में अच्छा लगता है डांस करने से माइन्ड फ्रेस रहता है डांस करने से नींद भी अच्छी आती है और सीख भी जाते हैं सबके बीच में या शादी हो या कोई भी फंसन हो आज काल तो हर जगह डांस डांस कुछ भी हो तो वहाँ चार लेडीजें मिल कर या जेंस जो भी हो गया तो डांस पार्टी हो जाए तो डांस हम भी सीख गए तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो डांस कर लिया जाए डांस करना अच्छा भी लगता है देखने में भी अच्छा लगता है अब बड्डे पाटी हो कुछ भी हो इनवर्सरी पाटी हो कोई भी पाटी हो तो अब डांस होता है हम भी डांस करते हैं न्यू इयर पार्टी हो लेडीजें हम मिल के जहाँ रहते हैं हम वहाँ डांस करते हैं हमें अच्छा लगता है जो जिस जिस इस्टेट से रहता है सब लोग डांस अपने अपने इस्टेट का गाना चला कर करता है हम भाई इधर से हैं तो हम अपना हिन्दी भोजपुरी हमें भोजपुरी गाने पर डांस ज़्यादा अच्छ आता है जादे अच्छे से मैं करती हूँ अब सब लोग कहता है कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो मुझे भी प्रसन्नता होती है कि हम डांस अच्छा करते हैं हमें डांस आ ही गया अच्छा करने